हाँ हमारे क्षेत्र में अलग अलग परिवहन हैं और अलग अलग परिवहन अलग अलग जगह जाने के लिए होते हैं जैसे कि सरकारी बसें और निजी बसें जिसमें भीड़ भी होती है और नहीं भी होती हैं इसी के साथ ऑटो भी हैं और ट्रेनें ऑटो भी हैं और छोटे छोटे सवारी रिक्शा भी है और साथ ही में इनमें भी भीड़ होती है और नहीं भी होती है मैं बात करूँ अगर ट्रेन की तो ट्रेन से जाने का मेरा जो अनुभव है काफ़ी बेकार रहा है क्योंकि ट्रेन में हमेशा मुझे भीड़ मिली है और जिसमें बहुत ही परेशान हो जाते हैं ट्रेनें ट्रेन से यात्रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भीड़ की वजह से और साथ ही में त्योहारों के टाइम भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती हैं और उसमें ज़्यादा लम्बा सफ़र तय करना मुश्किल हो जाता है इसलिए ट्रेन का सफ़र मुझे थोड़ा सा वह भीड़ से बचने के लिए लगता है लेकिन मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं ज़्यादातर ट्रेन का सफ़र ही करता हू लेकिन उसकी भीड़ से बहुत ही परेशान होते हैं